مذہبی تہمات میں سب سے بڑی تہمات تو یہی ہے کہ آدمی قبروں پر جاتا اور منتیں مانگتا اُس سے مانگتا ہے جو خود کسی کا محتاج ہے کہ کوئی اُسے پڑھے اور پڑھ کے اُس کو ثواب پہنچا دے لیکن اِن سے مانگا جاتا ہے اِنہیں پیر صاحب بولتے ہیں پیر صاحب کہہ کے پکارتے ہیں کہ ہماری فلاں یہ منوکامنائیں پوری کر دیں اور فلاں یہ چیزیں نہیں پوری ہو رہا ہے اللہ کو نہیں مانتے ایک ایک معبود کو نہیں مانا جاتا یہ اب بھی چل رہا اور زور و شور سے چل رہا اور یہی اِسی اِسی مسائل کو سب سے جلدی جلدی نمٹا جائے تو بہتر ہوگا کیونکہ جس سے مانگنا ہے وہ ایک ہے کوئی اور نہیں ہے بس ایک ہی ہے اُس کے علاوہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں اور جیسے رِگ وید میں آتا ہے کہ ایکم برہم دُتیہ نئی ہن ناستے کنچن وہ ایک ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے کسی بھی طریقے سے نہیں ہے اِتنا ایسے کہا گیا ہے رِگ وید کا منتر ہے یہ مجھے منتر نمبر یاد نہیں رہا اور جہاں تک مانگنے کی بات ہے اب لوگ مانگتے ہیں قبروں پہ جا کے سمجھ میں نہیں آتا کس طریقے سے مانگتے ہیں کیسے مانگتے ہیں ارے جس سے مانگنا ہے وہ صرف ایک ہے کسی آستانے پہ نہیں جانا بس